हेल्ल' ओइ फंबाय आंहा माबा मोनसे दरखार जाना फैदोंमोन थाउनाव नोङो हा नांगौमोनलै आंनो एसे नं गंसेसो लुजानाय थाउनाव कलेज सेराव खथायाव मा दाम लागोन

फेस थु फेस बे खाथायाव दुइ लाख होनदों नोङो आच्चा बेसेबां होनदों देर खाथा ना दुइ खाथा थिन खाथासो दं आच्चा दे नों बेखौ रावनोबो ग्राहक माबा खालामालासेनो दोनथ' दै अ अ दे आं हाखौ नायनि आङो दिनै बुदबार ना सुखुरबारलागै सुखुरबारलागै थांनो हानाय जागोन दे आरो अबावबाफोर दंबावो नामा नों खोनानाय औ आस्सा र' आङो जिखुनु बेखौ नङा बेखौ आं नायनायनि हो दामद'राथ' बे दुइ खाथा ना मा होनो दुइ लाख खरि खाथायाव ना आस्सा दे जागोन दे